सुर्यके उपासना सभ शास्त्रमे आदिकालसँ सनातन धर्ममे आबि रहल अछि एहिमे भगवान सुर्यकेँ नित्य स्न्नान केलाके पश्चात् कुमकुम लगाकऽ जल अर्पित करनाइ शुद्धसँ समस्त मन्त्रके या एक दू मन्त्रके जाप कयलासँ हमर समस्त कष्ट भगवान सुर्य अवश्य हरि लै छथि ओ सम्पुर्ण सृष्टिके प्रकाश दैत छथिन सुर्य आ चन्द्रमा इएह दुनू देवता एहन छथि जिनका हम साक्षात रुपमे प्रतिदिन देखैत छी आर सभ जे अन्य देवता छथिन हुनका तऽ हम कर्मसँ नामसँ ही अवगत छी एहि लेल हमर सभक ई आशा अछि जे भगवान सुर्य सभ किछु हमरा सभकेँ प्रदान करताह